پولیس ہمارے علاقے میں بہت ہی اچھے سے جو ہے جرائم اور حادثات کو کنٹرول کر رہی ہے جیسے کہ پیچھے ہی ہمارے یہاں پر ایک حادثہ ہوا تھا دو پکشوں میں لڑائی ہو گئی تھی مارپیٹ ہو گئی تھی تو پولیس نے بہت تیزی سے اسے کنٹرول کیا دو تین راستے بلاک کر دیے تو یہ بہت اچھی چیز تھی اور بہتر بنانے کی ضرورت اس کو یہ ہے کہ جب یہ معاملہ نمٹ جاتا ہے تو اگلے دن جو خاص کر جوان لڑکوں کو فوراً اٹھا اٹھا کر آگے اندر کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر ایک یہ ہونا چاہیے کہ بنا ثبوتوں کے بیس پر ایسے ہی کسی کو بھی کسی بھی کوئی بے گناہ ہی چلا جائے تو وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ بنا ثبوتوں کے بیس پر کسی کو اٹھا کر اندر نہ لے کے جایا جائے کیونکہ جب بات شہریوں کے تحفظ کی تو یہاں پر بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت پیش آنی چاہیے کیونکہ پھر آگے معاملہ پہنچ جائے تو پھر بہت دیر ہو جاتی ہے تو اس طرح اس سے اس کا کیریئر خراب ہونے کی کیریئر خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو یہاں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے